हैलो नमस्ते श्रिश्टी दी मम्मी बोल्ला दि'यां तुस में ते ठीक आं तुस सनाओ कुत्थै होंदियां में बड़े दिने दा सोच्चै दी ही मुड़े थुआढ़े ई आक्खै दी ही भई फोन करो मम्मी गी बोल्लेओ मिकी फोन करेओ फोन करेओ उ'नें कि बड़े दिन होए दो तिन्न दिन होई गे तुसें फोन निं कीता पढ़दा निं ऐ थुआढ़ा मुड़ा केह् करना कुसै हून घोली घोली ते कोई देई निं सकदा उ'दे मुहां बिच में उस्सी इन्ना समझाया अ'ऊं उस्सी इन्ना समझान्नी नुहाड़े उप्पर इन्ना टाइम वेस्ट करनी अ'ऊं अपना मतलब कि पूरे दिन उस्सी बठाह्न्नी बाकी आह्ले बच्चे छुट्टी बी जंदे उठी पर ओ उत्थै गै बैठे दा होंदा उस्सी पढ़ाना पौंदा कुड़ी बड़ी अच्छी ऐ कुड़ी ते बिल्कुल अच्छी ऐ उदे अच्छे नंबर आए नुहाड़े ओह् ते शैल ऐ पढ़ने ई लेकिन जेह्का थुआढ़ा मुड़ा ना एह् बिल्कुल निं पढ़दा ऐ तुस पता निं तुस घर निं पढ़ांदियां इसी दिक्खो मेरी गल्ल सुनो ठीक ऐ मेरी गल्ल सुनो ट्यूशन लाए दी चलो ओह् मन्ननी ठीक ऐ लेकिन घर बी ध्यान देने पौंदा निं हुन रिवाइज ते घर ई करना ना उ'न्नै ट्यूशन च किन्ने चिर रौह्ग दो तिन्न घैंटे नुहाड़े शा जैदा थोह्ड़ी रेही सकदा पर चलो तुस कम्म तुस कन्नै बठा रो जे रुट्टी बना दियां कन्नै बठा रो उस्सी कि घर करगा ओह् तैह्लूं गै बनना भाई दिक्खो हून ट्यूशनै च निं बनदा हून तुस सोचो कि ट्यूशन पर ई डिपैंड रौह्ग एह् कि अ'ऊं समझाई सकनी अ'ऊं सब किश मतलब बाकी कराई सकनी उस्सी होमवर्क शोमवर्क लेकिन याद ते उनै आपूं करना निं फोन शोन घट्ट देआ रो कोई किन्ना कम्म जेह्का कम्म होंदा निं फोन आह्ला ओह् में इत्थै कराई ओड़नी उस्सी बस तुसें इस्सी अपने कन्नै बठाना ते मैथ नुहाड़ा बड़ा वीक ऐ उस्सी समझ निं उस्सी प्लस माइनस आह्ले क्वश्चन बी गलत करी लैंदा ओह् खिच्चियै कि में शैल खिच्चियै रक्खे दा पर अ'ऊं किन्ना करी सकदी अ'ऊं ते अपने शा पूरी हां मेरा पूरा डर ऐ पुच्छेओ भला उस्सी डरदा ऐ मेरे कोला ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं अऊं दिक्खी लैह्गी लेकिन थोह्ड़ा ध्यान तुस बी रक्खो इ'यां खिच्चे दा होंदा में शैल करियै शैल करियै उस्सी में सम शुम कढ़ाई निं इत्थै करी लैंदा पर जेह्का होमवर्क दित्ता होंदा निं में थोह्ड़ा ट्यूशन दा ओह् तुसें कराई ओड़ना मतलब अपने मुंढ बठाई ओड़ना भाएं कम्म करदे करदे बठाही ओड़ना ते दिक्खो तुसें बी ध्यान देने पौना ना बच्चे गी इ'यां थोह्ड़े चलना फ्ही सिस्टम हां उ उ'ऐ ते अ'ऊं आक्खा निं ध्यान रक्खो इ'यां ठीक ऐ बाकी सब्जैक्ट चलो ठीक ऐ ऐवरेज स्टूडैंट ऐ कोई गल्ल निं पर मैथ च भलेआं वीक ऐ ओह् ते उस्सी थोह्ड़ा थोह्ड़ा कस्सियै रक्खना अ'ऊं ते शैल कस्सनी उस्सी पर घर थोह्ड़ा जेह्के अ'ऊं सोआल दिन्नी निं करने गी ओह् घर तुसें कराई ओड़ने ओह् मतलब कि जिसलै तुसें टाइम लग्गा लेकिन टाइम ते कड्डने पौना फ्ही थुआढ़ा गै बच्चा दिक्खो हून तुसें तुसें बी थोह्ड़ी मेह्नत करनी गै पौनी ट्यूशन लोआए दी चलो अच्छी गल्ल ऐ ओह् समझने लाए दी लेकिन बाकी करने उ'न्नै गै पौना निं आपूं तुस इक कम्म करेओ तुस आएओ ना मेरे कोल मिलने आएओ तुसें अ'ऊं फ्ही फोनै च गल्ल बक्खरी होंदी सामनै मिलियै गल्ल बक्खरी होंदी ठीक ऐ हां हां हां तुस आएओ कोई गल्ल निं फ्ही ठीक ऐ कोई गल्ल निं तुस हां पर तुस आई जाएओ फ्ही अत्तरूं एह् निं सोचेओ तुस आएओ निं फ्ही तुस फ्ही तुस बिजी होई जन्नियां कदें कुतै जाना तुसें कदें बाड़ी करनी अज्ज तुसें मक्कां लानियां कल तुसें सब्जी लानी बच्चें दा बी ध्यान रक्खना ना तुस परसूं आई जाएओ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ ओके